आतां तरनाटे किंवां जाणटे सगळे जाण योगा करतात योगा करपाक घरांत आनी योगा क्लासीन फरक इतकोच की योगा क्लासीन जो ट्रेनर आसता तो सारके तरेन आमकां योगा आमच्या कडल्यान करून घेता बाकीचे साथिदार आसता तेंकां पळोवन आमी आमची चूक सुदारपाक शकतात घरान योगा करता तेन्ना कितें जाता आज म्हाका करून करून वाज आयलो जाल्यार हांव बंद करूंक शकता म्हटल्यार क्लासीक कितें जाता तुका तें करपाकूत जाय हांव हांगां चुकलें जाल्या म्हाका घ हांव घरा करताना चुकलें जाल्या म्हाका सारकें सांगपी कोण आसना म्हटल्यार योगा क्लासीक जर गेलें जाल्यार थंय सर आसता तो आमकां चुकलें जाल्यार सांगता